प्रोडक्ट हाडून रोखडोच पिड्ड्यार जालो तो ऑन जायना जालो मागीर सार ताका सारको करून हाडलो तरी पूण रोखडोच तो परत पिड्ड्यार जालो आनी ताची वॉरंटी बीन कांय नासली